ہم نانگلوئی کے پریم نگر میں رہتے ہیں جہاں رگھووند شوقین ایم ایل اے ہیں یہاں کی سڑکیں بدحال ہیں یہاں کے روڈ بے صورت ہیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں روڈ اکھڑے ہوئے ہیں گاڑی کا چلنا دشوار ہے پیدل چلنا اور مشکل ہے یہاں نہ پانی کا انتطام ہے نہ لائٹ کا صحیح سویدھا ہے یہاں لوگ ہر دن پریشان رہتے ہیں کبھی پانی کو لے کر کبھی سڑکوں کو لے کر اگر بارش ہو جائے تو گویا کہ ہم کسی سمندر کے کنارے رہ رہے ہیں جہاں نہ پانی نکلنے کا راستہ ہے گھروں کے اندر پانی داخل ہو جاتا ہے گھر میں رہنے والے لوگ پریشان رہتے ہیں اس پانی کو نکال کر پھینکنے کے لیے رات رت رات بھر لوگ جاگتے ہیں اگر بارش ہو جائے تو تو لوگ اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں لیکن ہمارے علاقے کے ایم ایل اے صاحب نانگلوئی چھوڑ کر کے پریم نگر چھوڑ کر کے کسی اور بستی روہنی میں جا کر رہتے ہیں ان کو ادھر کی کیا فکر وہ چاہتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں ہوئیں ہم تو اپنے محفوظ جگہ پر ہیں